हुंअ त मां घणेई किताबूं पढ़ंदी आहियां छो त इहो मुंहिंजो शौक़ु आहे पर मूंखे सिंधी नॉवेल्स पढ़णु वधीक सुठो लॻंदो आहे छो त हिन में सिंधी महापुरुषनि सूफ़ी संतनि जी जीवनी लिखियलु हूंदी आहे ऐं हिन सां ई मुंहिंजे जीवन खे शिक्षा मिलंदी आहे त हिननि केतिरनि सुंदर्शन सां अॻियां वधी सिंधियुनि में तालीम हासिलु करे पंहिंजे देश समाज ऐं सिंधियत जो नालो रोशन कयो आहे उन्हनि मां हिकु महापुरुष त सचल सरमस्त सामी आहिनि